हम बगीचे में बगीचे को लगते हैं अच्छे से हम आम का बगीचा हुआ तो लगाते हैं तो उसको अच्छे से क्यारी बनाते हैं हर साल है कि उसको भी जो है उसके घास फूस सब छांट के चारों तरफ से मेड़बंदी करके उसको थाला बनाते हैं थाला बनाने के बाद उसमें पेड़ को लगाते हैं पेड़ को लगाने के बाद उसको हम देखभाल करते हैं उसकी दवा का छिड़काव करते हैं इसके बाद अच्छे से उसको जब तैयार हो जाता है फल तो उसमें फल आने लगते हैं उसमें जैसे आम का फल हुआ और महुआ हुआ जामुन हुआ गुड़हल हुआ और सब इसी सब पेड़ों को लगाते हैं लगाकर जैसे करौंदा हुआ नींबू हुआ अनार हुआ अमरूद हुआ यह सब को वृक्ष को लगाते हैं लगाकर उसकी अच्छे से गुड़ाई निराई फरुहा लेके और खुरपी लेकर जब फरुहा के जैसे गुड़ाई कर लेते हैं हम तो इसके बाद जब छोटी छोटी घासें रहती है तो हम खुरपी लेकर उसको उसके निरावण करते हैं उसके ज़े छोटे छोटे कण को निकाल निकाल कर के उसको अलग अलग कर के उसमें पानी डालते हैं पानी डालकर जब पक जाता है खेत को मिट्टी तैयार हो जाती है तब उसमें खाद डालते हैं खाद वाद को डालकर उसको पेड़ को अच्छे से हम उगाते हैं तो फल अच्छे अच्छे फल आते हैं चारों तरफ से हम उसको देखभाल करते हैं जिससे कि हमारा पशु जो है कहीं पशु जाकर काट ले पौधों को कहीं उसकी जो है देखभाल हमको बराबर करते हैं और बगीचे को हम इतने सुंदर ढंग से रखते हैं जैसे अमरूद की खेती हुई अमरूद की खेती तो हम अच्छे ढंग से करते हैं अमरुद को लगाते हैं फ़िर भी वह पक फरने लगता है जब फल आते हैं तो बच्चे सब सारे लोग खाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं फल को निम्बू का फल हुआ निम्बू का फल हुआ तो निम्बू का बगीचा हम लगाते हैं तो उसकी भी गुड़ाई निराई करते हैं खुरपी लेकर जो है घास को निकालते हैं घास को निकालने के बाद उसको अच्छे अच्छे से और जो है उसकी भराई करते हैं उसकी सिंचाई करते हैं तो उसमें फल आने लगते हैं तो सब लोग खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं जैसे करौंदा का पेड़ हुआ उसको भी लगा देते हैं बच्चे उसी निराई भी गुड़ाई करते हैं बगीचे में बगीचे में अच्छा हो जाता है जामुन का पेड़ हुआ उसको भी लगा देते हैं बगीचे के अंदर बगीचे में ज़ो जामुन भी फरती है तो बहुत अच्छा लगता है और जैसे महुआ हुआ उसको भी लगा देते हैं वो भी चूता है तो वह बहुत अच्छे लगते हो उसके भी फल बहुत अच्छे लगते हैं मार्किट में भी बिकता लोग खरीदते भी हैं उसको